हेलो देखिऔ हम दिल्लीसँ अएलिए हँ हँ तऽ हमरा पास एतेक समान बहुत छै तऽ अहाँ तऽ कुली छिए हमरा एकबेर समस्तीपुरमे घुमैके हइ तऽ हिआँ बढ़िआँ बढ़िआँ गाम कोनसब हइ कोनसब आब अच्छा जगह हइ तऽ अहाँ बतेबै हँ तऽ बतैऔ तऽ हँ

तैओ जेथिन हँ तनि घुमैवला जगहके नाम बतैऔ हँ ठीक हइ तऽ देखै छिए हमरा पूजा करैके मोन हइ तऽ अहाँ मन्दिरके कोनो अच्छा मन्दिरके नाम बता सकै छिए ने उहँ पूजा करैके बीच टका नहि ने होलै ठीक

सबकिछुके सुविधा हइ जइसेकि आब कतेक मलुमसे हो गेलै से चोर चोहार रहै हइ ठाड़ा भेल हँ तऽ अपने गामके बारेमे बतैऔ अपने गामके बारेमे बतैऔ अपना गाममे कोनो मन्दिर छै तऽ हँ खेरीमे मन्दिर ने ठीक हइ अथी हइ नहेबै सोनेबै तऽ पूजा आओर करबै मन्दिरमे भगवानके अच्छासँ पूजा करबै पूजा कएल भऽ जेतै तऽ किछु खरिदैके मोन हेतै तऽ फल फूल हँ सुनली हँ कि खेरी मन्दिरमे तऽ मेलो लागै हइ ठीक

अच्छा ठीक छै तऽ रखै छिए